आमचे कडेन आमच्या ल्हानपणाचे किंवां त्या वेळार जाल्या खिणाचे फोटोंच्यो हार्ड कॉपी आसात आनी त्यो हार्ड कॉपी आमकां खूब मोलाच्यो आसात तांचे कडेन तें आमच्या खातीर चड सेंटीमेंटल मोल आसा अशें आमकां दिसता कारण त्यो भावना आमच्यो त्या फोटवाक जोडिल्यो आसात आनी पयलिचे फोटो काडपाची पद्दत आनी नवीन डिजीटल युगांतली फोटो काडपाची पद्दत ही वेगळीं आसा जा आनी आमकां त्यो पयलीच्योच फोटो पळोवन आजूनय आनंद जाता